ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ عید الاضحیٰ كو بہت اچھی طریقے سے مناتے ہیں جو سب سے اچھا تہوار مناتے ہیں ہم لوگ سب سے بڑا عید الاضحیٰ جس میں ہم سب سے پہلے سب لوگ ایک دو دن پہلے سے ہی پانچ دن دس دن پہلے سے ہی بكرے كی تلاش میں لگ جاتے ہیں اس كو ذبح كرنا ہوتا ہے اس كو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مل جاتا ہے اس كو لاتے ہیں تین چار دن پہلے اس كو دیكھ بھالی اس كو ركھنا اس كے بعد اس كے لیے چارہ اس كو اپنے ہاتھ سے ٹہلانا اس كو ٹہلا كر بڑی خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے اس كے بعد اس كو جب اپنے ساتھ لے كے ٹہلتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے كہ اس كو ذبح كرنا ہے اللہ كے راستے میں اس كے بعد اب جو ہمارا تہوار آتا ہے عید الاضحیٰ تو سب سے پہلے ہم صبح صبح نہا دھو كے فریش ہو كے نئے كپڑے پہن كر كے سب سے پہلے ہم اپنی عبادت كے لیے نكل جاتے ہیں اس كے بعد اپنی ہم عبادت كر كے آتے ہیں تو سب سے پہلے اگر تین دن كا تہوار ہم نے اگر پہلے دن ارادہ بنایا تو پہلے دن ذبح كرتے ہیں اور اس كے بعد ذبح كرنے كے بعد قصائی كو بلا كر كے اس كو اچھی طریقے سے اس كے گوشت كو بوٹی بوٹی كرا كر كے بہترین كباب بنا كر كے اس كو نوش فرماتے ہیں